जीअं त असांजे घर छित ते उते जहिड़ियूं जहिड़ियूं बूटियूं वागुंर गमला रखिया विया आहिनि उन्हनि में अलॻि अलॻि प्र प्रकार जा जीअं गुलाब जो गुल जो पौधो आहे

मोगरे जो गुल उनजो पौधो आहे

चमेली उनजो आहे मूंखे चमेली ॾाढी वणंदी आहे उनजो राति जो खुशबू ईंदी आहे इलाही ॾाढी सुठी बढ़िया खुशबू ईंदी आहे ऐं हूअ सभु पौधा जेके ज जड़ी बूटियूं आहिनि हीअ पंहिंजा पौधनि जो त इहे मुंहिंजे ज़ाल खे हीअ इलाही वणंदियूं आहिनि गुल गुल जीअं मोती जा मोगरे जा ऐं गेंदे जा गुल हूअ बि मुंहिंजी ज़ाल खे जाम वणंदा आहिनि त छित ते हूअ बि लॻल आहिनि ऐं फल असांजे चक्कूं जो आहे उहो लॻाएल आहे चक्कूंनि जो पौधो ऐं उनसां गॾु भाॼियुनि में भिंडियूं आहिनि भिंडियूं जी भाॼी मुंहिंजी जाल खे जाम वणंदी आहे ॾाढी सुठी वणंदियूं आहिनि ऐं मुंहिंजो ॾाढो उनखे इन बगीचे जो इलाही हूंदो हो त चङा असां जिते रहंदा आहियूं भाॼी मार्केट असांखां पंज किलोमीटर परे आहिनि त इन करे असां इहो घर में ई छित ते भाॼियुनि जो ऐं फ गुलनि जो ऐं इहे सभु जेके लॻाया आहिनि हूअ असांखे पंहिंजे घर जंहिंमें कम अचंदा आहिनि भाॼियूं त असांखे ॿ पैसा बाज़ारि खां पर्चेज़ ब बाज़ारि वटि वठ वठण जी जरूरत न पवंदी आहे ऐं असां हूअ घर में भाॼियूं आहिनि उॻाए करे मि मिठो निम आहे उनजा पत्ता आहिनि हूअ बि भाॼियुनि में कम ईंदा आहिनि त असां उन्हनि भाॼियुनि खे घर में उगाए करे असांजो पंहिंजो रोजी रोटी बि थी वेंदी आहे जीअं टमाटा थिया भिंडियूं थियूं ऐं ॿ चारि शयूं बि आहिनि त अठ ॾह असां इहे भाॼियूं हुते लॻाएल आहे मुंहिंजी ज़ाल खे ॾाढी वणंदियूं आहिनि ऐं ॿ पैसा असांखे बची पवंदा आहिनि चङा त आसे पासे वारा बि असांखां टमाटा भिंडियूं चौरी आहे हूअ वठी वेंदा आहिनि त उन्हनि खे ॾाढो इहो वणंदो आहे ऐं असां ईअं इहो थोरो पेसनि जी बचतु थी वेंदी आहे ऐं ॿ पैसा असांखे मिली बि वेंदा आहिनि